جی ہاں مجھے اخبار پڑھنا زیادہ پسند ہے اور صبح صبح ہمارے گھر اخبار آیا کرتا ہے تو سب سے پہلے میں پڑھتی ہوں اور جو بھی خبر ہوتی ہے تو اسے میں دیکھتی ہوں